हांव विनय पाटी उलयतां भटजी न्हय तुमी हां ओके आमकां धार्मीक विधीक जाय तुमी मेळटा आमकां आमकां एकच्युली लग्न करपाचें आसा आमचे आमचे चेडवाचें लग्न करपाचें आसा तर ताका आमकां म्हुरीत जाय म्हुरीत जाय आनी तुमचें देवूळ बी कितें तें हॉल बी कितें आसा जाल्यार आमकां तेंवूय जाय भाड्यान आं हय बापूय बापूय आमकां म्हूर्त जाय आमकां फुडल्या म्हयन्यांत एक आठ तारखेच्या दर्म्यान आठ पंदरा तारखेच्या दर्म्यान कितें म्हूर्त आसा जाल्यार आमकां जाय आसलें आनी सादारण दनपारचें दनपारचें जाय आमकां तें म्हणजे अकरा बाराच्या सुमाराक अशें जाय आमकां तें म्हुरीत मेळटा जाल्यार कित्याक मागीर आमकां लोकांक जेवणां बी दिवपा आसतलें न्हू ताका लागून हय हय अय बुफे बी दिवचो पडटलो ताका लागून ना तीं पयसच्यान अशीं न्हू लागचींच आसा तीं पणजेसून येतलीं व्हडलेंशें डिस्टन्स कांयच ना आमीय टायमार पावता आमचो पावपाचो प्रोबल्म कांय ना ना ना ना आमकां आतां हाचे पयलीं आदीं म्हुरीत सांगात म्हुरीत थरल्या उपरांत आमी तुमकां सांगता मागीर आमकां कॅटरिंगूय आनी भाडें म्हणजें जें हॉल आहा पळय हॉल कॅटरिंग तें सगळे सुविधा आनी भटजी सगळें तुमीच करपाचें सगळें कितें तें आमकां टौटल फक्त कितें तें तुमची फी सांगपाची तितले आमी फारीक करतले तशी न्हू तशी न्हू तशी न्हू सॉरी सॉरी तशी न्हू

ना तें दी पण म्हाका एक आठ धा दिसांचें हें दी म्हणचे त्या प्रमाण तेंचे थरोवची पडटली न्हू आठ तारीख ते पंदरा तारीख अशी त्या मदीं कितें जात जाल्यार पळयात ओके हय तुमी दोन चार डॅटी सांगून दवरात हांव घरा कडेन मातशे विचारतां तांकांय विचारूंक जाय न्हू ओके तुमी अशें करात ह्या म्हज्या वॉट्सेपाचेर हो म्हजो वॉट्सेप नंबर हाचेर तुमी कितें तें म्हूर्त कितें आसा ते धाडून दियात हांव घरा कडेन डिस्कस करतां आनी ताचेप्रमाणें जे आमच्यो तारखो थरतात त्या प्रमाणे तुमकां सांगतां आनी मागीर म्हाका सगळें आमचें कार्य करून दियात बरेपणान हय हय हय धाडून दिया मातशे तें हें हय हय बरें ओके थॅंकयू